हाँ अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने एक कूलर ख़रीदा था इस कूलर का रंग बहुत ही अच्छा हैं उसके रंग के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हैं इतनी अच्छी हैं कि अब मैं क्या ही कहूँ यह बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता हैं इसे कोई भी आम इंसान आसानी से खरीद सकता हैं यह इसलिए अच्छा हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता हैं और तो और इसका वजन भी बहुत कम हैं जिसके कारण मैं इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अकेले ही शिफ्ट कर सकती हूँ पर इसके साथ साथ इसके नीचे चार पहिये भी लगे हैं ताकि आप उसे खिसकाकर भी आसानी से उसका जगह बदल सकें मुझे यह इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यह कम वोल्टेज में भी अच्छी हवा देता हैं और तो और इसके ख़राब होने पर मुझे एक साल की वारंटी भी दी गई हैं इसलिए मुझे यह कूलर बहुत अच्छा लगा